जीअं त अॼुकल्ह जे ज़माने में महिंगाई वधी वई आहे ज़रूरतूं बि वधियूं आहिनि ऐं ख़र्च बि वधी विया आहिनि ऐं ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई लाइ त चवण ई उहो आहे की मतिलबु हुननि खे जेको कोर्स करिणो आहे या पढ़ी करे कुझु अॻियां वधिणो आहे त उन लाइ पैसनि जी मतिलबु हिकदमि पैसा जाम ज़रूरी थी विया आहिनि उन लाइ मूंखे थोरो ॿाहिरि वञी बि कमु करिणो पवंदो आहे मतिलबु ॿाहिरि कम सां मतिलबु जीअं मां सुबुहु वञा शाम जो अचा थोरा पैसा मिलनि जीअं धीउ अॻियां पढ़ण थी चाहे अञा हाणे हूअ जस्ट मतिलबु अञा ॿ साल बाक़ी अथसि पढ़ाई ख़तम थियण में पढ़ाई ख़तमु करण खां पोइ बि उहो अॻियां हिकु कोर्स थी करण चाहे उहो हुन कोर्स लाइ हुन खे ऐं घटि में घटि अलॻि अलॻि आहे अलॻि अलॻि कॉलेजनि जो अलॻि अलॻि पैसा आहिनि कंहिंमें चोॾहं लख आहे कंहिंमें चारि लख आहे कंहिंमें पंज लख आहे हाणे उहा उन जी पढ़ाई जे हिसाब सां उहो कहिड़ो थी सोचे मां कहिड़े कॉलेज में कंदमि त हुन हिसाब सां असांखे हुन सां गॾु रहणो आहे हुन खे अॻियां लक्ष्य ॾेखारिणो आहे की हा बाबा असां तोसां गॾु आहियूं तूं कर ऐं ख़र्च जे वधंदे जे हिसाब सां असांखे बि थोरो महिनतु करणु ज़रूरी थी वई आहे उहा असांजो हिकु लक्ष्य ठही वियो आहे की असां थोरो घटि पढ़ियलु आहियूं त असांजी थोरी मतिलबु घटि त कमायूं त असांजा ॿार वधीक करे अॻियां पढ़ण ऐं पंहिंजे पेरनि ते बीहनि ऐं उन्हनि जी हेतिरी सुठी कमाई हुजनि की अॻियां उहो पंहिंजी हर हिकु घुर्जु ऐं घरु वेठे पूरी कनि